हमारे हमारे यहाँ फैक्ट्री और छोटा सा अगर फैक्ट्री का वो शुरू कर दिया जाए चिप्स बनाने का या फिर कुरकुरे का तो हमारे यहाँ अच्छा चलने वाला है क्योंकि हम में हमारे यहाँ आलू की खेती होती है मक्का की खेती होती है और इस वजह से हम इस वजह से अच्छा सा बिजनेस चल सकता है उसका या फ़ि हमारे यहाँ अगर बालू गिर जाता है तो उस वो ट्रक खाली जाता है उसमें अगर हम वो सामान को भेज दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा और मैं किराना स्टोर चलाती हूँ मेरा बिजनेश है किराना स्टोर तो वो भी बहुत अच्छा चलता है और उसमें मैं दाल चावल चीनी किराना का हर एक समान रखती हूँ और प्लस में मेरा वो पानी का भी दुकान है और वो भी बहुत अच्छा चलता है और खेती भी बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ और खेत हमारे यहाँ खेती एग्रीकल्चर वो किया जाए वो भी बहुत अगर खाद का दुकान खोल दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा चलने वाला है और हमारे यहाँ जैसे कपड़ा का दुकान वो भी नहीं है अगर हमें अच्छे कपड़े लेना है जैसे कि शादी वादी में लहंगा क्रॉप टॉप जींस शर्ट वगैरह या फिर फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस भी हमारे यहाँ नहीं मिलता है अगर हम कपड़ा का भी दुकान खोल दे तो बहुत अच्छा चलने वाला है और हमारे यहाँ कपड़ा का दुकान इतना ज्यादा अच्छा चलने वाला है हम लोग बहुत दूर से जाते हैं लेने तो हाँ वो भी हमारा वो हो जाएगा कि हमारे आसपास में रहेगा तो हमारा टाइम भी बचेगा और पास में रहेगा तो अच्छा खासा च बिजनेस भी चलेगा हमारा उसके बाद हम हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर का वो खोल दिया जाए खाद ऊद का दुकान खोल दिया जाए या फिर मेडिकल दुकान मेडिकल खोल दिया जाए तो हमारे यहाँ भी दवा लेना मेडिकल में मेडिसिन लेने भी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है तो वो मेडिसिन भी बहुत मेडिकल भी बहुत अच्छा चलेगा या फिर वो भी बहुत अच्छा चलने वाला है बहुत चीज की उसकी भी कमी बहुत है हमारे यहाँ और बिजनेश में बालू गिट्टी का भी दुकान खोल दिया जाए तो वो भी बोहौत ज्यादा अधिक क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ घर घर तो हमेशा बनता ही रहता है तो इसके लिए उसे हमारे बहुत सारे हेल्प हो जाते हैं उसके बाद हमारे यहाँ चीनी का फैक्ट्री या फिर छोटा मोटा कोई फैक्ट्री खोल दिया जाए तो उसमें भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा वो भी और मैं उम्म्म उसके बाद उसके बाद फल फूल का भी कर दिया जाए तो फल फूल तो बोहौत ज्यादा क्योंकि हमारे यहाँ हमें हर रोज उस चीज को खाया जाता है तो और अच्छा खासा चलेगा और हमारे यहाँ फल फूल का जैसे गाजर अलुवा वो ओल ये सब अलुवा का भी केला भी खेती होता है तो वो सब भी बहुत अच्छे बिकेंगे अगर उसके बिजनेश कर दिया जाए या फिर सब्जियाँ सब्जियाँ भी सब्जियाँ भी हर रोज खाया जाता है तो सब्जियाँ की भी खेती बहुत होती है अगर उसका भी बिजनेश कर लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा चलने वाला है उसके बाद हमें शूज शूज वगैरह का भी खोलना चाहिए स्लीपर वगैरह भी मतलब हर एक इंसान का हमेशा चेंज करते ही रहता तो उसका भी बिजनेश बहुत अच्छा चलेगा और उसके बाद हमारे बिजनेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद औ चीनी का फैक्ट्री बैठा दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा चलने वाला है उसके बाद तेल का भी फैक्ट्री है तो वो भी बहुअच्छा चलेगा कि हमारे यहाँ हमेशा ही तेल यूज़ किया जाता है और उसके बाद

मेकअप का मेकअप का दु वो कर दिया जाए तो मेकअप तो हम हर लड़कियाँ यूज़ करती हैं तो उसका भी बहुत अच्छा चलने वाला है या फिर हम वो सिंगार स्टोर खोल दिया जाए तो उसका भी हर एक यूज़ करेगा तो उसका भी बिजनेश बहुत अच्छा चलने वाला है उसके बाद